हम एक हम एक ड्रॉइंग बनाने के समय अपने पूरे तरीके के बारे में बताएंगे क्या आप ड्राविंग मैं ड्राविंग बनाता हूँ जैसे कि हमको समय मिल जाए तो जैसे कि मौर्निंग में हम लोग बनाते हैं ड्रेवींग छः बजे से एट बजे तक और उसके बाद हम लोग कभी कभी टाइम मिल जाए तो दोपहर में और नाइट में भी बना लेते हैं हम लोग औफलाइन औनलाइन स्रोत को देख कर भी बनाते हैं और बिना देखे भी ड्रॉइंग को बनाते हैं और ड्रॉइंग बनाने का कोई भी समय निर्धारित नहीं है बट हम लोग इस्कूल जाते समय छः बजे से एट बजे तक बनाने के बाद हमारा लोग का दस बजे से इस्कूल रहता है इसलिए उसके बीच में हम लोगों को नहाना उहाना रहता है इसलिए हम लोग नहीं बना पाते आइ एस सी इस्कूल में जब टाइम मिलता है तब बना लेते हैं और नाइट में मिलता है समय तब बना लेते हैं ओफलाइन औनलाइन सिस्टम से बना लेते हैं औनलाइन स्रोत को देख कर औफलाइन स्रोत को देख कर नई ड्रोविंग बनाने कि पूरी कोशिश करते हैं अलग अलग जैसे कि आम हुआ और हाउस हुआ बाइक हुआ कार हुआ पेड़ हुआ और बंगला हुआ और बहुत सारी फल हुई सब्ज़ियाँ हुई और एनिमल्स में लॉइन हुआ जेब्रा हुआ टाइगर हुआ और बर्डस में क्रो हुआ और बहुत सारी ड्रेविंग को हम लोग बनाते हैं जैसे कि हम लोग औनलाइन को देख कर भी बनाते है जैसे हम लोग किसी का चित्र फोन में देख कर बनाते हैं और बिना देखे भी किसी का चित्र बना लेते हें और हम लोग ऐसे ही करके डावेंग बनाने की कोशिश बताएँ रहे हैं